हॅलो ले जार्दीन रॅस्टॉरंट म्हाका एक ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली म्हाका जवळ जवळ स ते सात लोकांच्या जेवणाची एक ऑर्डर दिवपाक जाय जेवणांत म्हाका जे आयटम्स जाय ते जावन आसात दोन बटर चिकन धा रोटी दोन चिकन बिरयानी एक ड्रॅगन चिकन एक सेराडुरा कॅरामेल पुडीगा पांच बिबिंका दोन ते तीन नग बिबिंकाचे तीन नग म्हजो पत्तो जावन आसा बिल्डमोर वूड्स खोर्ले म्हपसा गोवा रातच्या आठांक सुमार जेवण पावयात